पिछले कुझु ॾहनि वीहनि सालनि खां अगरि असां ध्यान ॾियूं त असांजो ठाणे ज़िले बि आहे उहो ॿिए बंबई खे पूरो टकर थो ॾिए त पहले हिसाब सां अगरि तव्हां ध्यान ॾींदो त शहरु या रोड अऊं जेका ब्रीज आहिनि उहे पहले खां वधीक ठही विया आइन वधीक सुठा ठही विया आहिनि शहर में मॉल जी संख्या बि वधी वई आहे जेका जॻहियूं जा अघ हुआ जो ठाणे में कुझु साल पहले घटि हुआ हाणे मुंबई वांगुरु ई उते बि चङियूं वॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं खणी थियुनि ऐं सभिनि सुविधाऊं सां गॾु त इन ए अलावा जेका माण्हू बॉम्बे में रहण था चाहिणु ऐं हेतिरो अफॉड नथा करे पाइनि त बॉम्बे जे हिसाब सां ठाणे ज़िले में उन्हनि खे सही रेट में ओतिरा ई फैसिलिटियुनि सां ओतिरा ई सुविधाऊं सां हुननि खे उहो घर बि मिली पाईंदो आहे ऐं हर हिकु माण्हू जेको भारत में अलॻि अलॻि जॻहियूं था अचनि था पंहिंजे कमु धंधे लाइ या जो जेका हितां जा रहंदड़ु इन शुरूआत खां उहो हिन शहर में कंटीन्यूअस्ली ॾिसनि था की कुझ न कुझु बदिलाउ थिए पियो थो ऐं कुझ त ॾहनि वीहनि सालनि खां जेको सरकार ने कयो अथऊं ठाणे ज़िले लाइ हुननि सां हुन जो महाराष्ट्र जे कुझु चुनींदा शहरनि में अची वियो आहे